ہندوستان ہندوستانی فلموں کے بارے میں بولا جائے تو ہندوستان میں کئی طریقے کی فلمیں بنتی ہے فلمیں موسیقی کئی طریقے کی بنتی ہیں فلموں کے معاملے میں اگر میں بات کروں تو یہاں پر ایکشن ڈرامہ رومانٹک کامیڈی تھریلر کافی طریقے کی یہاں پر فلمیں بنتی ہے اور سیریز بھی بنتی ہے اور میرے سب سے پسندیدہ اداکار جو ہیں وہ سلمان خان ہیں سلمان خان کا ہندوستان کے کافی مشہور اداکار ہیں سلمان خان ہر طریقے کی فلمیں کرتے ہیں ان کی سب سے زیادہ چلنے والی فلم ایکشن فلمیں ہوتی ہے سلمان خان ایکشن فلمیں بہت ہی اچھی کرتی ہیں اور میرے سب سے پسندیدہ اداکار سلمان خان ہیں اور میں ایکشن فلمیں ہی دیکھنا پسند کرتا ہوں چاہے وہ سلمان خان کی ایکشن فلمیں ہوں سیریز ہو میں ایکشن ہی پسند کرتا ہوں سلمان کافی اچھے اچھے ایکشن کرتے ہیں اس لیے مجھے سب سے زیادہ سلمان خان ہی پسند ہے اور موسیقی کے بارے میں بولا جائے تو ہندوستان میں موسیقی بھی بہت سارے طریقے کی بنائی جاتی ہے یہاں پر کافی مشہور مشہور گلوکار ہیں ارجیت سنگھ ہیں موہت چوہان ہیں عاطف اسلم ہیں لیکن مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ ارجیت سنگھ ہیں ارجیت سنگھ بہت ہی مشہور گلوکار ہیں وہ ہر طریقے کا گانے گا سکتے ہیں گانا بولو ہر ریپ سانگ بولو وہ سب طریقے کی آواز نکال سکتے ہیں سب سے زیادہ ایوارڈ بھی انہوں نے ہی جیتا ہے اور مجھے سب سے زیادہ ارجیت سنگھ ہی پسند ہے اب مجھے سب سے زیادہ ان کا گانا لطف اندوز کرنے والا ہوائیں ہیں ہوائیں گانا جو ہے یہ شاہ رخ خان کی فلموں میں تھا جس کو ارجیت سنگھ نے گایا تھا فلم کا نام تھا جب ہیری میٹ سیجل یہ فلم شاہ رخ خان کی تھی یا ارجیت سنگھ نے گانا گایا تھا یہ گانا مجھے بہت پسند ہے میں جب بھی سنتا ہوں اس سے بہت لطف اندوز ہوتا ہوں یہ گانے کو کئی سارے ایوارڈ بھی ملے تھے ہوائیں بہت ہی مشہور گانا ہوا تھا یہ بہت ہی زیادہ فیمس ہوا تھا جو کہ ارجیت سنگھ نے گایا تھا تو یہ تھا ہندوستانی فلموں اور موسیقی کے بارے میں میرا خیال